सूरत ज़िले में बि जीअं काठिया वाड़ी आहिनि गुजराती आहिनि इन्हनि जो बि ॾाढो आहे दानु पुञ में हथ दानु पुञु कंदा आहिनि ऐं ॾाढो ध्यान त तंहिंमें सिंधी त तमामु घणो ध्यानु ॾींदा आहिनि जीअं त भई नियाणीयुनि खे परिणाइणु उन्हनि खे ॾाजो ॾियणु ऐं अनाथ आश्रम जीअं आहे उन में ॿारनि खे किताबूं कॉपियूं ॾियणु ॿारनि जो खाधो पीतो कपिड़ा ॾाढो ध्यानु रखंदा आहिनि जीअं वृ वृद्धाश्रम आहे वृद्धाश्रम में बि माना कपिड़ो लटो ॾियणु उन्हनि जो ध्यानु रखणु खाधो पीतो माना सुठी तरह ध्यानु रखंदा आहिनि दानु पुञु कंदा आहिनि हर ॻाल्हि में सूरत जा सिंधी अॻियां आहिनि ॾाढो माना दिलि सां शेवा कंदा आहिनि